हा मुंहिंजी हिकिड़ी पसंदीदा किताबु आहे जंहिंजो नालो आहे अजो अजो किताब मां घणेई दफ़ा पढ़ी चुकी आहियां ऐं हुनखे पढ़ी मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अजो किताबु पढ़ण जो मुंहिंजो इहो ई मक़सदु आहे छो त उहा किताबु असलियत थी बया करे उहा हक़ीक़त खे बया थी करे त असां जॾहिं विरिहाङे खां पोइ पंहिंजो देशु पंहिंजो सिंध छॾे जॾहिं भारत में आयासीं त असांखे कहिड़ी दिक़तियुनि जो सामनो करिणो पियो असांजा जेका वॾा हुआ जॾहिं हू विरिहाङे जे वक़्तु सिंध छॾे हिते आहियां त उन्हनि खे घणी दिक़तूं थियूं हुन कीअं कीअं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे गुज़ारो कयो कहिड़ो माण्हुनि जो बोलतियूं ॿुधियूं माण्हुनि जा टोक ॿुधा ऐं जी कीअं कीअं हुन पैंजी ज़िंदगीअ खे हिते गुज़ारो कयो ऐं कीअं अॼु हिते माण्हू पंहिंजो नालो कमाए वेठा आहिनि अजो अहिड़ी किताबु आहे जंहिं हुन वक़्त खे बया कयो आहे त अहिड़ा अहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हुयूं जंहिंजा ॾुख असांखे सविणा पिया पिया ऐं अजो किताबु में हिकिड़ियो हिकिड़ो परिवार आहे सिंधी परिवार आहे जंहिंजे बारे में ॿुधायो वियो आहे सिंधी परिवार में जंहिंजो उन्हनि जो पीउ आहे उहो हिकिड़ो फैक्ट्री में कमु कंदो आहे जिते बिड़ी बधंदा आहिनि हुनजे पीउ जी कमाई मां हुननि जो घरु कोन हलंदो हुओ त हिन करे हिकिड़ो छोकिरो हुओ हुन पंहिंजे वॾो हुनजो वॾो छोकिरो हुओ जेको पंहिंजे पीउ सां गॾु फैक्ट्रीअ में कमु कमु करण वियो त घर जो ख़र्चु हलाए सघो उहो पंहिंजे पीउ सां गॾु वेंदो हुओ ऐं हुते बिड़ी बधण जो कमु कंदो हुओ कमु कंदे कंदे समय समय थियो थींदो वियो ऐं हू हुन कम में सुठो थींदो वियो हुनजो सेठ बि हुनखे घणो पसंदि कंदो हुओ ऐं हुनजी तारीफ़ बि कंदो हुओ त हू सुठे नमूने कमु कंदो आहे हिकु ॾींहुं जॾहिं हुनजे भेण जी शादी हुई त हुनजे सेठ जे पुट खे हू पंहिंजे सेठ जे पुट खां कर्ज वठण वियो त मूंखे थोरा पैसा उधार ॾियो त मां पंहिंजी भेण जी शादी कराए सघां पर हुनजे भेण जेको सेठ जो पुट हुओ हुन हुनखे मना करे लाथो ऐं घणेई बोलतियूं ॿुधाई त हुन हुन नौकिरीअ खे ई छॾे लाथो ऐं जीअं जीअं अॻिते उहो वधंदो हुओ तीअं तीअं हुन घणेई दिक़तियुनि जो सामनो कयो ऐं माण्हुनि जी बोलतियूं ॿुधियूं त तव्हां हिते जा कान आयो तव्हां ॿिए देश मां आया आहियो हिन करे हुन छोकिरे जे दिलि ते घणोई दुख पहुतो घणेई अहिड़ा आघात थिया ऐं हुन हू समुझी न पियो सघे उते इहो छा पियो थिए हिकु ॾींहुं उहो सभिनी खां लड़नि लॻो त असां हुते पंहिंजो अजो छॾे आया आहियूं ऐं हिते जॾहिं मां असां पंहिंजो अजो हुता खां छॾे आया आहियूं त असांखे हिते बि माण्हू जीअण कान था ॾियनि असांजी ग़लिती छा हुई हिन में हुन बा हुन विरिहाङे जी पोइ जी कहाणी खे हेॾे सुठे नमूने ॿुधायो वियो त माण्हू समुझी सघनि त असां केतिरनि दुख सया आहिनि रुगो ई ॿिए माण्हू ई पंहिंजो रुगो ई ॿिए माण्हू आज़ादीअ में पंहिंजो योगदान कान ॾिनो असां बि सिंधू घणेई कुर्बानियूं ॾिनो घणेई बलिदानियूं ॾिनो असां त पंहिंजो अजो असांजो घर बार धन दौलत सभु छॾे हिते आयासीं हिन दिक़तियुनि जो हेॾी दिक़तियुनि जो सामनो कयोसीं ऐं अॼु सुठे नमूने कीअं पिया ज़िंदगीअ जूं हिन सभिनी बाबति हुन कहाणीअ में ॿुधायो आहे उहा कहाणी मुंहिंजे दिलि खे ॾाढी छुई ऐं मूंखे लॻो त न इहा कहाणी हूअं उहा कहाणी इअं ॿुधाए थी त कीअं असां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे जियो आहे